जबलपुर जिले में मुख्य मनोरंजन गतिविधियाँ और मनोरंजन के लिए रास्ते बहुत सारे हैं हमारे यहाँ जैसे भेड़ा घाट हो गया यहाँ पे हम लोग जाते हैं परिवार के साथ लोग मित्रों के साथ जाते हैं आपस में बहुत ही प्यारा नज़ारा है वहाँ का और दूसरा हम लोग के यहाँ भँवरताल है यहाँ पे दस रूपए पाँच रूपए टिकट लगती है तो यहाँ पे जाते हैं तो हम लोग बढिया बहुत इन्जॉय करते हैं बहुत बड़ा पार्क है भँवरताल ये एक गार्डन है तो यहाँ पर बीच में थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल टाइप का है स्विमिंग पूल पानी थोड़ा बहुत है उसमें लोग नज़ारे लेते हैं बहुत आनंदमयी जगह है वो और हमारे यहाँ मूवी थिएटर भी है समबढ़िया मॉल तो यहाँ पे हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो उसकी कुछ टिकट लगती है ढाई सौ तीन सौ रूपए कुछ टिकेट रहती है इसकी तो बड़ा मजा आता है कि दोस्तों के साथ जा रहें हैं घर वालों के साथ जा रहे है मूवी देखने तो उसका भी एक अलग वो रहता है मजा और वो एक हमारा पार्क एक और है रांगदाल स्टेडियम में जहाँ की टिकेट मुफ्त है लेकिन वहाँ पे भी बहुत मजा आता है वहाँ पे बीच में पूरा एक लेक व्यू है और उसके राईट आप बो तो बहुत वॉक सकते हैं तो उसकी भी एक अलग मजे हैं धन्यवाद